जैसे पढ़ाई ओढ़ाई में का बी बी एम इन्टर कॉलेज है लगभग इधर उधर चलने ओलने में बी बी एम इन्टर कॉलेज जनता इन्टर कॉलेज है पचकरिया है ओ जैसे लक्ष्मी माट वो है अटल बिहारी बाजपेयी इन्टर कॉलेज है और जैसे यहाँ कम पचकरिया देवी में पचकरिया देवी इन्टर कॉलेज में है ओ इधर महमदपुर इन्टर कॉलेज पड़ता है इधर इन्टर कॉलेज में पढ़ने में थोड़ा लगभग इंतिजार करना पड़ता है इधर उधर चलना भी पड़ता है तो चलते जाते वो हो जाता है और चलने में जैसे थोड़ा समय लग जाता है इधर उधर थोड़ा बाड़ा चलने में जो आदमी पढ़ता है विषय विषय जैसे आल्ट साइड है सोचता है आल्ट साइड ले लें कि कामर्स ले लें कि धीरे धीरे सोचता है कि हम उच्च गणित भी ले सकते हैं पढ़ने में उच्च गणित अच्छा है और जैसे कोई कहता है अंग्रेजी ले लें आर्ट साइड में अंग्रेजी भी पड़ती है कोई संस्कृत भी आर्ट साइड में आती है इधर उधर चलने में थोड़ा बाड़ा आर्ट साइड से चलने फिरने में थोड़ा को आदमी सोच सोचते रहता है कि क्या करें क्या न करें इधर उधर चलते चलते वो थोड़ा बाड़ा काम धंधा करने लगता है इधर उधर थोड़ा चलने चलते बन जाता है थोड़ा बाड़ा इधर आदमी कामर्स भी पढ़ना चाहता है कामर्स में पढ़ते पढ़ते सोचता है कामर्स ले लें थोड़ा सरल बैठेगा तो हम कठिन वाले जैसे कोई बहुत लोग कहते हैं एग्रीकर्चल ले लें कि थोड़ा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी इधर उधर काम धंधा चलेगा ओ भी चलेगा तो जैसा आदमी का मूड करता है उतना लेता है कि क्या कौन सी चीज लें पढ़ने में जैसे हम लोग आर्ट साइड के पढे़ हैं कोई कहता है मैं कामर्स से पढ़ूँगा ओ जी घंटे लगते हैं तो पढ़ाई भी थोड़ा जैसे अब इस्कूल जाओ सरकारी स्तर इस्कूल में थोड़ा पढ़ाई भी दिक्कत देती है तो कहता है कोचिंग कर लें कोचिंग मिलने में दिक्कत होने लगती है तो कहता है कोई कहता है कोचिंग यहाँ अच्छी लगेगी वहाँ कोचिंग भी इस्कूल में घंटा कभी कभी कहो हम विषय जो लिए हैं उसका भी घंटा न लगे तो कहने लगता है घंटा क्या करें क्या न करें तो चलते चलते थोड़ा हमारा इधर उधर हो जाता है तो आदमी कहता है क्या करें क्या न करें कुछ भी चलो आर्टी साइड पढ़ लिया जाए कि आर्ट साइड में थोड़ा कोचिंग भी नहीं करना पड़ेगा अपन धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने में थोड़ा पास भी हो जाएँगे तो आदमी जैसे हइ इस्कूल हैं तो कहेता है इसमें ये विसय ले लिया जाए और इन्टर है तो कहेता है वो बिसय ले लिया जाए औ हमारे इस्कूल ठीक है जैसे ये बी बी एम इन्टर कॉलेज भरावन में पड़ता है एक एक जैसे जनता इन्टर कॉलेज पड़ता है एक अयार इन्टर कॉलेज पड़ता है औ एक अटल बिहारी बाजपेयी इन्टर कॉलेज पड़ता है एक पचकरिया में इन्टर कॉलेज भी है तो उसमें सोचते हैं कि इन्टर कालेज बढ़िया है कि नहीं बढ़िया जहाँ अच्छा जिनको लगता है वहाँ नाव लिखवा लेता है